हिंदी दी कताब तां जेह्की ऐ ते ओह् मिगी बड़ी ऐ पसंद थी ते बड़ी गै इ'यां प्यारी लगदी मिगी कि ओह्दियां क्हानियां पढ़नियां ओह्दे सुआल पढ़ने ओह्दे ओह्दे देने जबाब देने ओह् किश शैल बड्डियां बड्डियां क्हानियां किश लौह्कियां लौह्कियां क्हानियां फ्ही अपनियें कुदै स्हेलियें गी सनानियां फ्ही ओह् पढ़नियां फ्ही जियां कुदै नमीं कताब थ्होऐ ते ओह् फ्ही जिन्ने चिर सारी पढ़नी तेल्लू जाइयै फ्ही कुदै बसां करना के हून एह् कताब थ्होई नमीं तां पैह्ले बड़ा खुश होना उसी दिक्खियै फ्ही पढ़नी ओह् सारियां क्हनियां पढ़ियै ते फ्ही ओह् सनानियां अपनियां जेह्कियां कुतै स्हेलियां होन बी ओह् कताब तुसें बी पढ़ी ऐ ते एह्दे च एह्की क्हानी ऐ उसदे च ओह्की क्हानी ऐ ते फ्ही ओह् घर आइयै फ्ही सनानियां अपनी दादी दादियै गी बी सनानियां अपने माऊ बब्बै गी बी सनानियां क्हानियां सुनो साढ़ियां क्हानियां बड़लै जाना स्कूलै ते स'ञां औना ते फ्ही बेही जाना क्हानी पढ़ने ते ओह्दे सुआलें दे जबाब बी देने ओह्दे मलाने आह्ले होंदे किश ओह् बी मलाने ते क्हानियां इयां बड़ियां गै ओह् प्यारियां प्यारियां लगदियां हियां तां गै अ'ऊं बड़ी पसंद करदी ही उसी क्युंकि बड़ी पसंद ऐ हिंदी दी कताब होंदी जेह्की तां हिंदी मेरी बड़ी पसंद ऐ इस बास्तै अ'ऊं उसी बड़ी गै चांह्दी ही अ'ऊं आखदी ही सारियां कताबां जे हिंदी च होन तां अ'ऊं सारियां गै पढ़ां अंग्रेज़ी मिकी औंदी भई इ'यां घट्ट घट्ट ई औंदी समझ किश औंदी किश नेईं औंदी ते हिंदी हिंदी गै समझ आई जंदा तां अ'ऊं उस तौरा पर बड़ी खुश रौंह्दी ते एह् सारें गी समझ आई जंदी अपने कुतै दादे गी सनाओ दादियै गी सनाओ ते सारें गी गै समझ लग्गी जंदी अपनी कुतै स्कूल कुतै कुड़ियें गी सनाओ कुदै जागतें गी सनाओ ते इयां सारे खुश होइयै सुनी बी लैंदे नी ते सारे खुश रौंह्दे ते नि तै इ'यां अंग्रेज़ी बी ऐ अंग्रेजियै पढ़ो तुस कुसै गी पता गी नी लगदा कि केह् आक्खा दा ऐ ते हिंदी ओह् जरूर इ'यां सारे बी साढ़े स्याने स्याने समझी उढ़दे ते अस बी समझी ओड़दे समझोई बी जंदी ते पढ़ोई बी जंदी तां गै मिगी बड़ी प्यारी लग्गी कि के सा निक्के निक्के जागत बी पढ़ी उड़दे उसी ते बड्डे बी समझै बी आई जंदी ते इ'यां समझै गी नी औंदी कुदै बाकी कताबां ब समझै दियां औंदियां इत्त ने औदियां असेंगी तां मिगी बड़ी गै प्यारी लगदी ऐ